एक बार जो है सो हम यात्रा के लिए निकले तो हमें बहुत समस्या का समाधान करना पड़ा बहुत समस्या आगे आ गई जैसे कि वहाँ पर खाने पीने का कोई भी चीज़ सामान नहीं था हम बहुत देर तक इंतज़ार किए और बहुत ही देर तक हम अपने इंतज़ार में रहे कि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो ठीक रहेगा लेकिन नहीं मिला हमको बहुत दूर तक ऐसे ही रहना पड़ा बहुत देर तक हम चाहे ऐसे सभी आदमी को चाहिए की कुछ घर से निकले तो कुछ लेकर खाने पीने का सामान लेकर निकलना चाहिए ताकि रास्ता में दिक्कत ना हो और हम कुछ कठिनाई का सामना नहीं कर पाएँ हम नहीं लेने की वजह से हमको बहुत हादसा हुआ और हम बहुत समस्या का समाधान करना करने के लिए हमें घर से कुछ लेकर निकलना चाहिये और पेट्रोल जो है रास्ते में खत्म होने के कारण बहुत दूर तक पेट्रोल नहीं मिलता था जिसके कारण हमको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा और हम पैदल जाकर वहाँ पेट्रोल पंप गाड़ी में अपना तेल भराए और उसके बाद अपना घर वापस लौटे और चाहे तो अपना काम टाइम से करना चाहिये जिससे कि कठिनाई ना हो और अपना सामान सुलभ रखना चाहिए और इसी के दौरान सबको अपना अपना जब घर से निकलें तो पेट्रोल देख लें कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं और खाने पीने का चीज़ भी हमें घर से लेकर वो तब यात्रा के लिए निकलना चाहिए जिससे की रास्ते में कठिनाई ना हो और हम ठीक से यात्रा कर पाएँ